जियां मै तुसेंगी अपनी फैमिली दे बारे सनाना चाह्नां जियां मेरी फैमिली च मेरे दादी जी न मेरी मम्मी न मेरे डैडी होर न ते मेरे दो भ्राऽ न निक्के मेरी जेह्की डैडी होर न ओह् जेह्के कम्म करदे हे ओह् न लेबर दा कम्म करदे ते मम्मी न जेह्ड़ी मेरियां ओह् घर घरा दा कम्म गै करदियां न होर मेरा भ्राऽ जेह्का मेरे कोला निक्का ऐ ओह् बी इत्थें अपने कालेज गै पढ़ा करदा ऐ इक नुआढ़े कोला निक्का ऐ ओह् बी उत्थें अपने ग्रांऽ च गै प्राइवेट स्कूल पढ़ा करदा ऐ तुसेंगी दस्सना चाह्न्नां अपनी दोस्तेंं दे बारे च जिसलै बचपन च मैं स्कूल गेआ प्राइवेट स्कूल चा में पढ़ेआ शुरू च उस बैल्ले दोस्ती दा कोई पता गै नि हा कि दोस्त केह् चीज़ होंदे दोस्त केह् न लेकिन फ्ही बी बड़े सारे जेह्के साढ़े बचपन च गै दोस्त बने हे म्हल्ले दे गै उत्थें ग्राएं दे गै मुड़े हे फ्ही थोह्ड़े चिरा बाद जिसलै स्कूल चेंज करी दित्ता स्कूल चेंज होने दे बाद जेह्के न ओह् दोस्त हे न ओह् दोस्त हे जेह्के सारे बक्खरे बक्खरे स्कूलें च गै उठी अद्धे बक्खरे गै उठी अद्धे जेह्के न ओह् कन्नै गै रेह् फ्ही नुहाड़े बाद च जिसलै स्कूल अट्ठमी तक में जित्थें पढ़ेआ उत्थें मेरे जेह्के दो त्रै दोस्त ऐसे बने जेह्ड़े अजें धोड़ी जेह्के मेरे कन्नै न जेह्ड़े साढ़े मतलब कम्म करने साढ़ी मदद करदे न अज्ज बी उ'नेंगी अगर फोन करो ते अज्ज बी ओह् पिच्छें नि होंदे न को मदद करने गी ते इत्थां मिगी एह् लग्गेआ कि दोस्ती जेह्की ऐ ओह् होना बी बड़ी जरूरी ऐ फ्ही जिसलै में दसमीं च दसमीं करा दा हा जिसलै नौमीं दसमीं दुए स्कूल च गेआ उत्थें बी कोई ऐसे दोस्त बने जेह्के मतलब कि अजें बी मेरे कन्नै न कुछ दोस्त हे ब जेह्के मतलब कि दसमीं च फेल होई गे नुहाड़े बाद च उ'नें अग्गें एडमिशन गै नि लैती जिसलै नुहाड़े बाद च जिसलै में बाह्रमीं च गेआ बाह्रमीं बी किश ऐसे दोस्त बने मेरे कि जेह्ड़े अजें धोड़ी मेरे कन्नै लेकिन किश ऐसे बी हैन कि जेह्ड़े उत्थें बी किस साथ छड्डी ओड़े लेकिन अजें बी मेरे कन्नै ऐसे दोस्त न मेरे कन्नै कि जेह्ड़े मेरे कन्नै अजें बी इत्थै कालेज बिच्च पढ़ा करदे न नुहाड़े उत्थां एह् पता चलदा किश दोस्त ऐसे बी हुन्दे जेह्के शरारती दोस्त होंदे मतलब गलती आपूं करदे ते मराई दुए गी छुड़दे ऐसे बी किश दोस्त हुन्दे न मेरे बी हैन ऐसे दोस्त जेह्ड़े गलती आपूं करदे लेकिन मराई दुए गी छुड़दे मेरे दोस्त न जियां हून इक मेरा दोस्त ऐ इत्थै उधमपुर दा ही ऐ नुहाड़े जेह्के डैडी न पापा जी न ओह जेह्के कम्म करदे न ओह् न आपूं इक टीचर न लेकिन नुहाड़ी मम्मी न जेह्ड़ी ओह् बी टीचर न जेह्की नुहाड़ी दादी न ओह् बी इक मतलब कि बड्डे जियां एजुकेशन दियां कोई बड्डियां ओह् रेही चुकी दियां मतलब ओह बी जाब करदियां हियां ते मतलब कि बड़ी अच्छी फैमिली ऐ उं'दी बी बड़ी अच्छी फैमिली ऐ ते लेकिन आपूं थोह्ड़ा शरारती ऐ ओह् नुहाड़े बाद च इक दोस्त होर ऐ मेरा इत्थै रजत नुहाड़ी फैमिली बी उं'दे घर गेआ मैं रैह्ने गी इक दो दिन रेहा में उंदे घर उं'दी फैमिली बी जेह्ड़ी बड़ी अछी शैल फैमिली ऐ बड़ी अच्छी फैमिली ऐ मतलब कि हस्सने खेढने आह्ली फैमिली ऐ कुछ फैमिलियां ऐसी बी होन्दियां न जेह्ड़ियां ओह् करदियां न मतलब कि अगर कोई आई जा ते मतलब कि इ'यां दुखी पे दुखी पेई जांदिया कि एह् इसी इ'यां लेई आई ओड़ेआ जागत जां इ'यां लेकिन ऐसा नेईं ऐ मेरे दोस्तें च ऐसी कोई बी फैमिली नी ऐ जेह्ड़ी मतलब कि इ'यां दुखी होंदे न ओह् उलटा खुश होंदे न आपूं सददे न कि आओ साढ़ै घर आओ चक्कर शक़्कर लाने गी आओ लेकिन